کروکری بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے جو جسے زیادہ تر ہر گھر میں یوز کیا جاتا ہے آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے وہ اور الگ الگ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ڈیزائن میں آ رہی ہے اور لک وائز بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور عام طور پر گھروں میں اب یوز کری جا رہی ہے تاکہ مہمانوں کے سامنے رکھی جائے اور اس میں کھانا پیش کیا جائے اور اس میں بہت طرح طرح کے الگ الگ کوالٹی میں آ رہی ہیں دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے اور اس میں جب کھانا پیش کیا جاتا ہے تو الگ امپریشن لگتا ہے